ٹیکنالوجی جو ہماری دنیا کو بہت فاسٹ کر دیا ہے ٹیکنالوجی سے بہت سے سارے کام آسانی ہو گئی ہے کوئی بھی کام کرنا ہو آج ٹیکنالوجی نے اتنا آسان کر دیا ہے جیسے موبائل آ گئی کمپوٹر آگیا ہے نئے نئے ٹیکنالوجی کے بہت ساری اے آئی ایپیں بھی آ گئی ہیں اے آئی جو ٹیکنالوجی ابھی ابھی آیا ہے جو بہت بہت سارے کاموں کو کل جو سمے لگتا تھا وہ چند سیکنڈوں میں کر کے دے دیتا ہے تو یہ ٹیکنالوجی کی خوبی ہے ٹیکنالوجی ایک اچھی علامت ہے بہت سی جگہ ٹیکنالوجی ہے اور ٹیکنالوجی جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جیسے کوئی مووی آج کل فور جی رف پہلے تھری جی تھا آج فور جی آیا پھر آپ پھائیو جی آ گیا کوئی بھی چیز ڈاؤن لوڈ کرنا ہو چند سیکنڈ میں بھی ہی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں کچھ بھی ڈاؤن لوڈ کرنا کوئی مووی کرنا کوئی گانا کرنا کوئی ڈوکومنٹس کچھ بھی کرنا ہو چند سیکنڈ میں ہی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی تو یہ ٹیکنالوجی کی ہی دین ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعہ اگر لوگ ایک دوسرے سے سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں جیسے واٹسپ ہو گیا ٹیوٹر ہو گیا انسٹاگرام ہوئے اس پہ آپس میں فرینڈ ریکویسٹ بھیج کے باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ٹیکنالو فیس بک ہو گیا انسٹاگرام ان سب پہ کافی کافی دیر باتیں واتیں کرتے رہتے واٹسیپ سے بھی لوگ ویڈیو کال میں باتیں یہ سب ٹیکنالوجی ہی دین ہے اور یہ ٹیکنالوجی اور سوسل میڈیا کی کچھ منفی نتائج بھی ہے جیسے لوگ گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے رہتے ہیں رات رات بھر جاگے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ سارٹ بیڈیو کی عادی ہوگئے اور بیڈیو دیکھتے ہی رہتے ہیں اور یہ سب ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے سارٹ بیڈیو جو ہے بہت بہت بچوں پر اپنی پڑھائی چھوڑ کے سارٹ بیڈیو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سو ریلس کا ریلس چلا رہے اسکرول کرتے جا رہے تو یہ سب چیزیں ہے جو سوسل میڈیا نے برباد کری میمس بھی ایسے ایسے میمس بن کے وائرل ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو کیا کرسکتے ہیں اور یہ میمس ویمس کا چکر جو ہے بہت خراب ہو گیا یہ سوسل میڈیا ہی کی دین ہے سوسل میڈیا میں کچھ خرابیاں بھی ہیں بہت سی خرابیاں ہیں جیسے ہمارے بچے کو دیکھ لیے پڑھائی چھوڑ کے ریلس پہ دیکھنی ہے یہ سوسل میڈیا کے کچھ خرابیاں ہیں ہیں